छठ पूजा होती है और छठ पूजा होती है छठ पूजा में सब प्रसादी उरसादी हमसब बाहर लाते हैं सबकुछ होता है प्रसादी उरसादी बना उनाकर छठ पूजा वैसे ही बम पटाखा यह सब फोड़ फाड़कर हमलोग बहुत अच्छे से मनाते हैं रहते हैं लहँगा पहनी मम्मी लोग साड़ी पहनकर जाती हैं वहाँ पर बहुत मस्त मस्ती करते हैं मेरी बहन लोग भी आती है वहाँ पर सब आन्टी सब रहती हैं बहुत मज़ा आता है और किसी भी शिवरात्रि में शिवरात्रि करते हैं पूजा करते हैं भर रात जगकर उसमें जागना पड़ता है जागकर हमलोग पूजा करके उसके बाद फलाहार करके सो जाते हैं उसके बाद कृष्णा पर जन्म कृष्णा भगवान का जन्म होता है जन्म उसको जनम हमलोग करके उसको बहुत अच्छे से पूजा उजा करके उसको रहते हैं मटका उटका फूटता है उस दिन उसके बाद उसके बाद जन्माष्टमी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाते हैं जन्माष्टमी मनाने के बाद बहुत अच्छा मन लगता है जन्माष्टमी बहुत अच्छी है उसके बाद छठ पूजा और छठ पूजा दिवाली दिवाली बहुत अच्छा से मनाते हैं दिवाली में हम बहुत लोग हमलोग मौज़ मस्ती करते हैं दिवाली बहुत अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा है दिवाली में हमलोग घर को पेन्ट उन्ट करते हैं रंग कर हमलोग सब साफ़ सुथरा बहुत अच्छा से साफ़ सुथरा करके उसमें सजा उजाकर घर को बहुत अच्छे से रखते हैं रखकर उसमें बहुत मन लगता है हमलोग को और बताते हैं उसमें और उसके बाद रामनवमी रामनवमी में बहुत मेला उला लगता है उसमें हमलोग देखने जाते बहुत अच्छा लगता है देख उखकर बहुत मौज़ मस्ती कर उसके बाद झूला उला उसके सब झूलते हैं बहुत मज़ा आता है झूल उलकर हमलोग बहुत उससे रहते हैं झूलते हैं झूला उला बहुत मन लगता है वहाँ पर जाकर झूला उला झूलकर बहुत वहाँ रहते हैं मम्मी लोग सब जाती हैं वहाँ पर झूला झूलते हैं घूमते हैं हम बहुत इधर उधर वह सब उधर घूम घामकर आते फिर रामनवमी फिर बहुत जन्माष्टमी फिर दीपावली होती है दीपावली वह सब होता है फिर रामनवमी में दिओरी बाँधी जाती है दिओरी बाँधकर आते हैं बहुत मन लगता है वहाँ पर दीपावली नौ दिन रहती हैं दीपावली बाद दिओरी बाँध उस दिओरी भगवान को दिओरी बाँधी जाती है बाँधकर आते हैं उसके बाद नारियल फोड़ा जाता है नारियल और फोड़कर बहुत वहाँ पर नारियल और फोड़कर बहुत मन लगता है वहाँ पर जितना छठ पूजा छठ पूजा होती है बहुत मन लगता है वहाँ पर छठ पूजा और में दीपावली में राज राजनवमी में रामनवमी में इस सबमें बहुत मन लगता है रामनवमी तो और मन लगता है रामनवमी में बहुत नौ दिन होती है रामनवमी बहुत मन लगता है उसमें रामनवमी मनाकर हमलोग बहुत अच्छे से रहते हैं रामनवमी हमलोग के लिए महत्वपूर्ण है होली होली आ गई होली में बहुत मोन लग करता है एक दिन पहले सम्मत जरता है सम्मत जर सम्मत जरने के हमलोग होली मनाते हैं होली में बहुत ख़ुश रहते हैं खाते हैं बना उनाकर होली खेलते हैं भर लोग सब फ्रेण्ड सब बहुत मज़ा आता है उसमें होली में बहुत लोग हम खेल खेलकर हमलोग पूरा रंग उन्ग रंग उन्ग से खेलते हैं फ्रेण्ड लोग के साथ बहुत मज़ा आता है खेलकर हमलोग बहुत लोग खेलते हैं पापा मम्मी को गोड़ पर चढ़ाकर प्रणाम करते हैं और बहुत फ्रेण्ड लोग के साथ खेलते हैं घूमने जाते हैं सब तो फिर दीदी उदी सब घूमने जाती हैं बहुत मन लगता है वहाँ पर घूम घामकर बहुत अच्छा लगता है हमें घूम घामकर वहाँ पर सबकुछ पूरी छत पर फिर एक छोटी दिवाली होती है फिर से रामनवमी में कलश में घूम फिर बहुत कुछ होता है वहाँ पर जाकर रामनवमी में फिर रामनवमी में वहाँ पर खस्सी चढ़ाया जाता है खस्सी काट चढ़ाकर बहुत मन लगता है फिर से खस्सी उस्सी चढ़ा उढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है हमें खस्सी उस्सी वहाँ पर चढ़ता है फिर वहाँ पर बहुत पण्डितजी और आते हैं वहाँ पर पूजा उजा होती है बहुत मन लगता है वहाँ पर फिर घूमने जाते हैं वहाँ से फिर वहाँ पर भगवान रहते हैं हम वहाँ पर बहुत मन फिर जाते हैं पूजा उजा करके आते हैं वहाँ से फिर खाना उना खाते हैं फिर पहनकर घूमने जाते हैं बहुत मन लगता है फिर छठ पूजा में बहुत अच्छे से रहते हैं फिर दिवाली कृष्णाष्टमी शिवरात्रि और शिवचर्चा यह सब शिवचर्चा में तो हमलोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं उसके भगवान को गाना गाकर सुनाते हैं गाना उना सुना उनाकर बहुत मन लगता है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हमलोग बहुत अच्छा से गा उकर भगवान को भजन उजन सुना उनाकर फिर बहुत आन्टी लोग आती हैं वहाँ पर भजन उजन वह भी करती हैं हमलोग भी करते हैं बहुत मन लगता है वहाँ पर यह सबकुछ करने के बाद हमलोग हम बहुत अच्छे से रह फिर रहने के बाद हमलोग बहुत मौज़ मस्ती करते हैं वहाँ पर फिर फिर दिवाली आती है दिवाली वैसे ही बोले वैसे मनती उनती है दिवाली उवाली हरेक चीज़ बहुत अच्छे से रहते हैं दिवाली उवाली फिर बहुत मज़ा मज़ा आता है दिवाली में शिवरात्रि कृष्णाष्टमी यह सब बहुत अच्छी लगती है होली दीपावली यह सब बहुत मज़ा मौज़ मस्ती करते हैं यह सब दिवाली उवाली बहुत अच्छी है छठ पूजा जैसे छठ पूजा में बहुत लोग हम भी सब मौज़ मस्ती करके जाते हैं छठ पूजा में बहुत अच्छे से रहते हैं जब महत्वपूर्ण है मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे लिए इसलिए हमलोग भी इसको पालन करते हैं छठ पूजा शिवरात्रि कृष्णा लोग खूब पालन करते हैं बहुत मज़ा आता है यह सब करके